गेल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यान म्हज्या इश्टाचो वाडदिवस आसलो म्हणून हांवें थरयलें हांव ताका सप्रायज म्हूण रव्याचो शिरो करून व्हरतलें

गॅस पेटयलो आनी रवो जाय तितलो रवो घेतलो आनी कायलींत तो तळसुपाक घेतलो पूण तो रवो सगलो करपलो आनी काळपट पडलो मागीर हांवें तो करपल्लो रवो सायडीक काडून भायर उडयलो मागीर परतो दुसरो फ्रॅश रवो घेतलो कायलींत घातलो जाय तितलें बरें तूप घातलें वासाक तीन चार लवंगां घातलीं आनी तें तळशिलें आनी मागीर उदक घातलें शिजयलो आनी ला लास्टाक मागीर काजू बियो घालून तो बरो सजयलो आनी व्हेलो